हमारे क्षेत्र के छात्रों ने अपने स्कूल और कॉलजों में स्टेम क्षेत्र के कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका लिए हैं एवं उसमें वे काफी रुचि दिखाते हैं यहाँ पर जो होता है स्टेम क्षेत्र में काफी अच्छे से सीखने और विकास करने के लिए एक दृष्टिकोण होता है और और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के मामले में यह स्टेम क्षेत्र काफी आगे होता है एच टी आई ए एम के माध्यम से छात्रों में कौशलता का विकास होता है एवं उनकी उनका लगना आगे में बड़े बड़े कार्यक्रमों को करने के लिए शामिल होता है जिसमें समस्या का समाधान भी हो जाता है और उनका आईडिया रचनात्मक कार्यों में लग जाता है तो यही हमारे क्षेत्र में जो स्कूल और कॉलेज हैं उसमें जो छात्र हैं वे विभिन्न स्टेम क्षेत्रों कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उन्हें काफी इस क्षेत्र से लाभ मिला है